وزن بڑھانے کی کوشش کرنے والے شخص کے لیے ہمارے گاؤں میں کچھ مشورے دیے جاتے ہیں جیسے کہ اسے زیادہ کھانا کھانا چاہیے ورزش کم کرنا چاہیے محنت والے کام کم کرنا چاہیے اور اوئلی کھانا کھانا چاہیے اور فروٹ کھانا چاہیے گوشت وغیرہ انڈے یہ سب زیادہ کھانا کھانا چاہیے جس سے فیٹ بڑھے چنے کھانا چاہیے چنے سے کافی وزن بڑھتا ہے اور پنیر وغیرہ کھانا چاہیے اور ڈرائی فروٹ کھانا چاہیے ڈرائی فروٹ میں کاجو وغیرہ اس سے زیادہ فیٹ بڑھتے ہیں اور تیل والے کھانے کھانے چاہیے زیادہ یہ سب کھانا چاہیے اسے